ناول آپ کو بتائیں ناول کیا ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو دن میں آپ پڑھیں گے رات میں اس میں ٹہلیں گے اور آپ کی ریئل زندگی جو لائف ہے آپ کی اس کی عکاسی اس میں ہوتی ہے اور ایک چیپٹر ختم نہیں ہوگا دوسرا چیپٹر آپ کو ہمیشہ یہ بنا رہے گا آگے کیا آگے کیا آگے کیا تو ہمیشہ آپ مطلب اس میں لگے رہیں گے لگن کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں گے تو ناول کے بھی فائدے ہیں اور ابنِ صفی کے بہت سارے ناولس ہیں ناول کا نام کسی ناول کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں اس کی بہت سارے فائدے ہیں آپ کسی کو بھی پڑھ لیجیے ناول کی ایک خاصیت میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی ادب اور آپ کے بول چال میں بہت زبردست تبدیلی آئے گی آپ کی باتیں جو ہوگی نا پراثر ہوں گی اگلا بندہ بولے گا یار ادیب کب بن گئے تم یعنی آپ کی زبان سے شستہ و شیرینی اور مٹھاس کب سے آنے لگا کیونکہ یہ یہ اگر یہ زبان آپ کی ہو گئی نا تو یہ آپ کو کوئی دے سکتا ہے تو یہ ناول ہی دے سکتا ہے کہ ناول کی اپنی ایک خاصیت ہے